میں ڈہلی کے ٹورازم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اور دہلی کافی ٹورسٹ کے لیے بہت ویسا گڑھ ٹائپ کا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے اویلیبل ہیں جیسے کہ لال قلعہ جامع مسجد ہمایوں ٹومب قطب مینار اور بہت سارے ایسے یہاں پہ موجود ہیں جو وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہیں اور جن کی ہسٹری بھی بہت زیادہ وہ ہے امپورٹینٹ ہے تو ان کو کافی لوگ دیکھنے آتے ہیں اور اگر ینگ جنریشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ جو کناٹ پلیس ہے اور وہاں پہ کافی سارے کیفیز ہیں تو وہاں پہ لوگ الگ الگ کیفیز ٹرائی کرنے جاتے ہیں موسٹلی اور بہت ساری یہاں پہ ریسٹورنٹ ہوٹلس وغیرہ بہت نئے نئے بھی بن گئے ہیں جن کو دیکھنے جاتے ہیں اور گڑگاؤں وغیرہ کے سائیڈ کافی امیوزمینٹ پارکس وغیرہ بھی بن گئے ہیں تو اب ڈہلی میں ہر طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں انجوائمینٹ کی تو کوئی آئے تو پورا اچھے سے یہاں کا مزہ اٹھا سکتا ہے